अखन हमरा धर्मके बारेमे एँ आर हमरा सभके बारेमे मोदीजी जतेक कऽ रहल छथि एँ ई सभ से बड़का बहुत आनन्द अबैया आर हुनकर अध्यक्ष जे छथिन अमित बाबू एँ सेहो बहुत नीक जेकाँ सोचि रहल छथि अखन अयोध्या रामललाके मंदिरके उद्घाटन चौबीस जनवरीके अछि आइ कतेक आनन्द अबैया सत्तरि बरस पअहिनेके झमेला ओ आबिके दूर कयलनि हेँ एँ कतेक आनन्दित बात अछि एँ विश्वमे अछि बी जे पी मे जतेक नेता छथि किछु एहेन नेता छथि से गड़बड़ सड़बड़ करै छथि नहि तऽ अमित बाबू भेलाह अपने मोदी जी भेलाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सेहो बहुत नीक नेतामे छथि धनखड़ जी इसभ जतेक छथि से बहुत नीक छथि अच्छा तब आब हमरा डिस्ट्रिक्टके नेता सभ सेहो रामसूरत बाबू एँ बहुत नीक छथि आर विधायक छथि ओ तकर बाद कैप्टन निषाद जीके लड़का छथिन सहनीजी ओहो बहुत बढ़िऑं दू बेर से हमरा सभके ओहिठाम निकलला है बड़ बढ़िऑं जहाँ तक हुनकर सामर्थ छनि तहाँ तक देख रहल छथिन अच्छा ग्रामीणोमे हमर मुखिया मैथिल ब्राह्मणे छथि एँ बहुत नीक जेकाँ व्यवस्था सभ रखने छथि एँ अखन पानियेके अतेक हमरा सभके स्कारसिटी भऽ गेल है से जल घर नल लगाके पानिके सप्लाइ करै छथि आ बड़ बहुत सुन्दर हुनकर विचार सभके छनि आओर हमरा गाँवमे अथि कोलेजो जे खुलल अछि हमर मैथिल ब्राह्मणे बाबू साहेबके पिताजी हाकिम बैजनाथ ठाकुरके नाम से छनि वएह ई खोललनि भीख माॅंगिके खोललनि आइ जे ओ कॉलेज प्रसिद्ध अछि हॉस्पिटल विस्तार नहि कऽ रहल अछि हमर पितामह लक्ष्मी ठाकुर एक बीघा जमीन देने छथिन आ अखन तक हॉस्पिटल बनल है लेकिन किछु कारण एहन बीचमे भेलै झमेला कि अखन तक ओकर ओ कार्य अछि रूकल अछि आ ओहि सॅं पाछाँ जे हॉस्पिटल खुजल है बगल बगलमे से से ओकर बहुत तैयारी भऽ गेलै लेकिन हमर गाँवके विकास नहि भऽ रहल अछि हॉस्पिटलके एना बुझलहुॅं कर्मचारी सभ जे छथि एहिठाम बहुत सुन्दर छथि संस्था सभ कोलेजो अहि धर्म हमर हम हिन्दू राष्ट्रके माने छी एँ आओर हम सभ धर्म अपन हिन्दूके जे धर्म अछि हमरा सभ ओहिमे बड्ड मोन लागि रहल अछि एँ धर्म हमर सभके डीहवार स्थान छथि ओहि ठाम पूजा केलहुॅं भगवती छथि ओहि ठाम पूजा केलौँ सभ जगह आनंदमय आइब रहल छै